आं सांगांत तुमी मोबायल घेवंक सोदताले ओके कितले रेंज पर्यंतची घेवंक सोदता आयफोनान न्ही खूप रेंज आसा आयफोन फाय पासून सुरू जाता फायसून टॅन पर्यंत आसा ताची रेंज आसा सत्तर आनी अंयशीं हजार पर्यंत जाता तुमची अ घेवपाची रेंज कितली धा हजारां भितर आमचे कडेन न्ही सॅमसंगचे आसा मागीर पोकोचो आसा ओपो फोन आसा आनी तुमकां फोन वापरपाचो हेतू कितें म्हणजे तुमी कित्याखातीर वापरूंक सोदतात कितें कितें कसले फॅसिलिटी वापरूंक सोदतात कॅमेरा बरो ओके तशें जाल्यार न्ही आमचे कडेन ओपो त्री वन म्हुणू आसा पळय तो फोन सामको बरो आसा ताजो कॅमेराची एचडी कॉलेटी फोर के आसा आनी ताका फ्रंट टू कॅमेराज आसात आनी बॅक त्री कॅमेराज आसात तातूंत न्ही तुमकां पिक्चर कॅप्चर करपाची कॅपॅसिटी चड आसा हो पळय हांव तुका आतां सांगलां न्ही ओपो तो फोन जवळ जवळ तुका णव हजार आठशें णव्याण्णवाक पडटलो आनी त्याच रेंजान आमचे कडेन एलजीचोय फोन आसा तो हय तो ओपो बशेनूच फोन आसा सेम टायप फक्त ताका बॅक कॅमेरा दोन आसात ओपोक तीन आसा जाल्यार एलजीक दोन आसात इतलोच डिफरन्स आनी प्रायसान भितर णव हजार सातशें णव्याण्णवाक पडटलो एलजीचो फोन तुमकां आनी तुमी कसले सोशल मिडिया बी अशें वापरता फोनाचेर वॉट्सॅप आं ओके ओके म्हणजे माय ताका तुमकां मॅमरीय खूब लागतली न्ही हय म्हणजे एडिशनल एसडी कार्ड घालून तुमकां वापरूंक मेळटा असो फोन लागतलो तुमकां मागीर हय एडिशनल कार्डाक तुमकां थोडे पे करचे पडटले पूण तुमकां योग्य असो ओपो आर त्रीच बरो जातलो ओके ओके आं एस थँक यू